इन्टरनेट आने से मुझे बहुत सारी सुविधाएँ मिली हैं जैसे कि मुझे कहीं घूमने जाना हो कहीं बाहर घूमने जाना हो तो घर बैठे हम अपनी यहीं से टिकट बुक कर सकते हैं और कहीं कुछ भी ऑर्डर करना हो तो हम घर बैठे ही कर सकते हैं पहले क्या था कि हम कहीं जाना हो तो मुझे जाना पड़ता था वहाँ फार्म भरो वहाँ सबकुछ करो तब टिकट बुक होता था जबसे कि इन्टरनेट चला है तो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ मिली हैं हमलोग को कि कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और मुझे कुछ भी मँगवाना हो तो मैं

सूट हैं वग़ै कपड़े हैं साड़ी हैं सूट हैं और हो कहीं जान बाहर घूमने के लिए जाना हो तो मुझे होटल की भी ज़रूरत पड़ती है

फिर वहाँ फॉर्म भरो फिर वह बुक करो तब कहीं बुक होता था लेकिन जबसे इन्टरनेट आई इन्टरनेट आया बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरह से सुविधाएँ मिली हैं क्योंकि न तो हमें अब कहीं जाना पड़ता है न कहीं आना पड़ता है और घर बैठे ही बैठे हम यह सारे काम कर सकते हैं हम अपने फ़ोन से क्योंकि यह था पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कहीं जाना हो तो खुद से जाना पड़ता था फॉर्म वग़ैरह यह सब भरना पड़ता था लेकिन अब कुछ नहीं है जबसे इन्टरनेट चला है मुझे बहुत ज़्यादा ही सुविधा मिली है और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता है घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं कभी फिर आपको रात में या दिन में कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और हम खुद से मँगा भी सकते हैं जैसे कि हमें कपड़ा मँगाना है खाना मँगाना है या कुछ भी मँगाना है तो मुझे घर बैठे ही मँगा सकते हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी जबसे इन्टरनेट चला है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ है कि हमलोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और कोई दिक्कत भी नहीं होती हम कर सकते हैं खुद घर से भी कर सकते हैं कहीं जाने आने की कोई दिक्कत नहीं रहती और कहीं कुछ भी नहीं रहता है पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी थी कहीं कहीं जाना हो या कहीं खाना हो या कुछ खरीदना हो तो खुद जाना पड़ता था मगर जबसे इन्टरनेट चला है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है कि मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम खुद अपने सारे काम अच्छी तरह से कर सकते हैं इसलिए इन्टरनेट आने से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ भी होता है कि हाँ मेरा समय भी बचता है और समय पर चीज़ें भी आ जाती हैं न कहीं जाना नहीं पड़ता न कहीं आना पड़ता घर बैठे बैठे हम सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मँगवा भी सकते हैं कुछ भी हो खाना है जैसे कि कपड़े हैं और कुछ अपना घूमने फिरने जाना है तो होटल ओटल अपनी फ़ैमिली के साथ जाना हो तो होटल वग़ैरह लेना पड़ता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती है कि अपना खुद से कर भी सकते हैं इसलिए हमने क्या होता है कि मतलब न तो कोई ज़्यादा वह भीड़ भक्कड़ में जाना पड़ता है अपना टाइम वेस्ट करो खुद जाओ खुद भी पैसा लगाओ कभी बुक हुआ या नहीं भी होता है ऐसा भी होता है कि हो भी और नहीं हो खुद से अपना पैसा भी लगाओ और ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए ऐसा कोई टाइम होता कि न भी होता है इसलिए बहुत इन्टरनेट है ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को मदद मिली है इस चीज़ों से कि उन्हें उनको पूरा अपना समय भी मिलता है आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो आप खुद कर सकते हैं खाने से लेकर कपड़े तक या कुछ भी ज़रूरत है सारी चीज़ें कर सकते हैं इसलिए इन्टरनेट आना बहुत ही ज़रूरी था उस चीज़ को इस सब चीज़ों की ज़रूरत भी उससे हो सकती हैं हमें क्या था पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कत होती थी इसलिए बट अब वैसा कुछ नहीं है जब से इन्टरनेट चला है ना तो बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ हमलोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं इसलिए इन्टरो इन्टरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी था लेकिन हमलोगों को घूमने जाना हो या कहीं जाना हो तो अब यह सब नहीं करना पड़ता घर ही बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं इसलिए यह इन्टरनेट होना बहुत ज़रूरी था बहुत ही ज़रूरी था तो क्यों जब जब हमलोग कहीं घूमने का प्लान भी बनाते हैं तो यह बुक कर टिकट बुक करने की वज़ह से अगर हम नहीं हो जा पाते हैं घूमने भी नहीं जा पाते अगर नहीं हुआ कभी भी नहीं जा पाते हैं लेकिन अब इन्टरनेट होने से हमलोग कहीं भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है

और खाना भी टाइम कपड़े उपड़े भी ऑनलाइन कुछ भी करना हो तो घर बैठे मँगवा सकते हैं अब कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और इससे सारी चीज़ें हम खुद घर पर मँगवा सकते हैं अपने पहले की तरह नहीं है कि हमें कहीं जाना है तो अपना मॉल है कहीं भी जाना हो तो खुद जाना पड़ता था और टाइम भी लगता था और उससे दुगुना भी आपके बजट से भी ज़्यादा पैसा भी लग जाता है तब भी अच्छा कपड़ा भी नहीं मिलता ऑनलाइन का कपड़ा यह होता कि पसन्द आए तो ठीक वरना आप उसे रिटर्न भी कर सकते कितना अच्छा है ना इन्टरनेट आया उससे बहुत सारे हमलोगों को सुविधाएँ हैं और उम्मीदें जगी हैं हमलोगों जैसे कि नहीं बहुत लोग होते हैं कि लड़कियाँ होती हैं किसी किसी घर की हैं जैसे नहीं जा पाती हैं बेचारी तो वह उनके मन के कपड़े उपड़े नहीं मिल पाते हैं इसलिए हमलोग उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेटर हैं कि उन्हें अपनी पसन्द की हर चीज़ मिल रही है इसलिए इन्टरनेट का होना बहुत ही बहुत ज़रूरी है मेरी समझ से बहुत ही अच्छा होगा कि जबसे इन्टरनेट आया है हमलोग को बहुत ही सुविधाएँ मिली हैं और मिलनी भी चाहिए